एकटा हेयर ओइल लेले छलहुँ जे ओ ओतना नीक नहि छै बाल उल उड़तै जेना बाद बाकी सभ बढ़िआँ छै